जय झूलेलाल अॼु मां तव्हांखे उत्तराखंड जे बारे में ॿुधाइंदमि असांजे भारत देश में उत्तराखंड राज्य में दुफा ढहिजी वई हुई जंहिंमें असांजा एकतालीह माण्हू फासी पिया हुया हुनमें बचाइण ऐं निकिरण जो कोइ बि रुस्तो न हुयो पोइ हुननि खे बचाइन लाइ असांजी सरकार ॾाढी सतर्क थी वई हुई राज्य सरकार ऐं भारत सरकार हुननि देश विदेश मां हेलीकॉप्टर घुराया इन ऐ़ मशीनूं घुराया इन ऐं देश जा असांजे बहादुर माण्हुनि खे घुरायो हुयुनि त उननि अची न सभिनीनि अचा कार्यक्रम ग्रुप ठाहियो हुयुनि ऐं पाइपनि जे रस्ते जेतिरो बि थी सघे खोद खाराचे सदन जेतिरो पहुंचाए पिया सघनि उहो ऐं हुननि जा खॾा खोॿा मलबो सभु साफ कयो जीअं की उहो खुदि खोटे करे उननि खे ॿाहिरि निकारे जो रस्तो साफ थी वञे इहो सभु शुरु कियो हिनमें सत्रहनि ॾींहनि जी कड़ी महिनत लॻी वई हिनमें सरकार में सहियोगु खां उननि कारीगरनि जो सहियोगु उननि सत्रहनि माण्हुनि खे जीअरो ॿाहिरि कढी आयो हिकु ॻाल्हि मूंखे चवण में दिलचस्प ऐं मूंखे ख़बर आहे की हीअ हीअ ॻाल्हि आहे जिते मूंखे नाज़ आहे सरकार जी वाह वाही थी ई थी देश में पर जे थी सघे दुनियां में आ भारत सरकार ऐं उत्तराखंड सरकार जी ॾाढी तारीफ़ थी रही हुई जंहिंते मूंखे नाज़ आहे